खोनायाखै औ खोनायाखै औ औ लामायावथ' जेबो उसुबिदा गैया आं लांनानै दोनहैगोन जेबो प्रब्लेम जानाय नङा नोंहा गिनांगौनि जेबो गैया आरो

लामाफ्राव जेबो उसुबिदा जानांगौनि गोनांथि गैया आं सालायनानै लांनानै दोनहैगोन आरो जाहा थाहा गारिआव गाखोलाबायनो नाङा आजिखालिथ' गोबां बेबायदिनो एसे मोनायोबा लामा सामायाव गिनांगौ जायो नालाय गोबां रोखोमनि मानसि थायो नालाय बेखायनो नों आंनि बासआवनो गाखोबानो जाबाय मिथिबाय नों अबेयाव थांनो नागिरदोंमोन बेसिम आं लांनानै दोनहैगोन आरो अबेहाय थांमारनो नागिरदोंमोन नोङो औ आजिखालिथ' थाबायनो मानो बेबायदिनो गोदो गोदाव सोराव गाखोला बायजाखाया नालाय लामा सामायाव हिन्जाव मानसिफोरा औ मोजाङानो जादों मोजाङानो जादों बे बायदिनो गिनाङा दे जेबो जेबो गिनांगौनि गैया आं अबेसिम थांगोन बेसिम दोनहैनाय जागोन आरो लामाफ्राव माबा मोनसे जाबाबो आं दं ना जेबो गिनाङा दामाबोथ' बारा लाखाया एक औ बेहानो गाखोनानै थांनो हागोन नोङो दे होनबा दोननोसै दे दे दे